ओना तऽ हम बहुत गेम खेलेने छी खेल खेलने छी लेकिन हमरा सबसँ बढ़िआँ किर किरकेट लागल जे हमर दिल ओ जानमे बसै छथि हमरा हमरा ई बहुत नीक लागैए गेम किरकेट खेलाइमे हमसभ बहुत बढ़िआँसँ खेलाइ छी ओहिदुआरे हम देखलहुँ हँ बहुत सारा एहन जगह छै जतऽ हम गेलाक बाद हमरा कखनो कालके होइत रहैए जे नहि ई हमरा लेल सही छै हम खेलाइत रहै छी बहुत बढ़िआँ लागैए एहिदुआरे हम जादातर किरकेट खेलाइके कोशिश करै छी हमरा दिल आओर जानमे किरकेट बसैए लेकिन बात छै एकदिन हमहूँ खेलाइलए गेलहुँ अपना घरसँ तऽ दोसर तरफसँ हम अपन दोस्तसभ सङ्गे गेल रहौँ अपन दोस्त एक दिन खेलाइलए हमसभ मैच लै छी जादातर मैच लेलहुँ तऽ गेलहुँ खेलाइलए तऽ देखलहुँ बहुत सारा आदमी ओतऽ आएल छलै तऽ हमहूँसभ खेलाइ छलहुँ दुनू तीनू मिलकऽ खेलेलहुँ खेलाइके अलावा अचानक सब मैच मैच अन्तिममे फँसि गेलै तऽ हमरा जे लागल जे नहि ई हमरा बहुत बहुत बढ़िआँ जीवनके लेल बहुत अथी कठिन समय लागल लेकिन जखन कनि हमरा आत्मिक शान्ति मिलल तऽ हम बढ़िआँसँ खेलेलहुँ आओर हमसभ ओ मैच जितलहुँ जितलाके बाद हमरासभके अनन्त खुशीके अनुभव हमरासभके भेल हमरासभके लागै छलै जे की जीति लेलहुँ हेँ हम एतेक खुश छलहुँ जे हमरा लागै छलै जे हम आइ बहुत सारा बहुत पुण्यके काज केलहुँ हमरा बहुत नीक लागल ई करैमे एहि दुआरे हम बहुत एहन काज करैमे बहुत नीक लागल ओहि दुआरे ओहिदिनसँ हमरा किरकेट हमरा दिल आओर जान बसैए ओ भावना हमरा एहन भावनाके ठेस लागल जे हमरा होइ छलै जे आब हम किरकेट हमेशाके लेल खेलनाइए खेलिते रहि जाउ हमरा कहिओ किरकेटसँ मुँह नहि मोड़ू लेकिन ओ एतेक एतेक सवा सओ करोड़ देशवासीमे किरकेटर बनि एगारहे खेलाड़ीके चयन कएल जाइ छै आइ पी एल तहन खेलाइमे बहुतसए आदमीके मिलै छै सहयोग मिलै छै एहन ई इन्टरनेशनल लेवलपर हमरासभके बहुत एगारहोसए जादा खेलाड़ीके नहि सम्मान मिल पाबै छै एहिके लेल आइ पी एल के योगदान बहुत अच्छा छै जाहिसँ बहुत सारा व्यक्ति अपन ओहिमे योगदान दऽ पाबै छथि लेकिन हमरा विचारसँ एहिमे विदेशीके कमसँ कममे माने मँगाएल जाए आओर हमर देशके जतेक बढ़िआँ बढ़िआँ खेलाड़ी छथि हुनका जादासँ ज्यादा मौका देल जाए हमरा देशके बहुत एहन खेलाड़ी रहि जाइ छथि जे बढ़िआँ खेलाइ छथि ओ नहि जा पाबै छथि विदेशी हुनकर जगह लऽ लै छथि बढ़िआँ बढ़िआँ खेलाड़ीसभ विदेशीसभ आबिकऽ हुनकर जगह लऽ लै छथि हमरो लागै छलै जे हम किरकेटसँ किछु कऽ सकै छी हमहूँ बढ़िआँ खेलाइ छलहुँ हमहूँ गाम दोसर गाम जाइ छलहुँ खेलाइलए दरभङ्गा तक गेल छलहुँ खेलाइलए हमरा ओहिके बाद जखन बहुत दिक्कत भेल हमरा घरके प्रेशर पड़ल गार्जिअनके प्रेशर पड़ल जे नहि आब किछु करऽ पड़तौ नमहर भेलही तऽ हम लागै छलै जे हम किरकेट तऽ करब लेकिन पता चलल अन्तिम बहुत हमरा एहन एहन खेलाड़ीसभ छै हम ओहन किरकेट छोड़लहुँ नहि लेकिन अपन किछु अपन दोस्तके सङ्गे किरकेट खेलेनाइ कहिओ नहि छोड़लहुँ जतऽ रहै छलहुँ काज करलाके बाद हमरा छुट्टी मिलै छलै किरकेट खेलाइलए हम जरूर जाइ छलहुँ सब सङ्गे हमर दोस्तसभ सङ्गे खेलाइलए जाइ छलहुँ जतऽ हमसभ आत्माके शान्ति मिलै छलै ओ किरकेट खेलेलासँ होइ छलै नहि हम आइ किछु केलहुँ हेँ तेँ हम किरकेटपर जादा धिआन दै छलहुँ खेला हमरा जतेक इन्कम होइ छलै ओहिमे जादासँ जादा हम अपन किरकेटपर ही खर्च करि दै छलहुँ हमरा जतेक जादा इन्कम होइ छलै पइसा कमाइ छलहुँ किछु किछु कमा लै छलहुँ लेकिन किरकेटपर जादा खर्च करै छलहुँ हमरा होइ छलै जे नहि हम किछु कऽ सकै छी किरकेटसँ ताहि दुआरे हम जादासँ जादा खेलाए पड़ै रणजी तणजी सबके सोचै छलहुँ खेलाइके हमरा पास पइसाके दिक्कत हुअऽ लगलै घरके घरके लोकसभ कहलकै जे नहि किरकेटसँ किछु होइवला छौ नहि सवा सओ करोड़मे तोरा चुननाइ बहुत मोसकिलके बात छै आइ पी एल आइ पी एल मे गेनाइओ बहुत मोसकिलके बात छै से अहाँके कहल जाइ छै किरकेटमे किरकेटमे बहुत से लोकके पइसा तइसा देबऽ पड़ै छै घूस घास बहुत दिक्कत करै छै हमरा घरसँ बहुत बताएल गेलै बहुत दिक्कत बताएल गेलै किरकेटके बारेमे हमर दोस्तोसभ बतेलकै नहि ईसब नहि किछु होइवला छौ तहन ओ हम किरकेटके अपन साथ रहलहुँ हम छोड़लहुँ नहि किरकेटके एहि दुआरे शहरके बादसँ हम दोसर दोसर गाम दोसर दोसर जिला दोसर दोसर जगह जाकऽ खेलाइ छलहुँ हमर दोस्तसभ सङ्गे हमसभ जाइ छलहुँ खेलाइलए हम बढ़िआँ खेलाइ छलहुँ हमर दोस्तोसभ बढ़िआँ खेलाइ छलै हमसभ जितै छलहुँ कहिओ हारै छलहुँ जितलापर मोनके आनन्द मिलै छलै खुशी मिलै छलै वएह हारलापर कनि दुख होइ छलै लेकिन होइ छलै जे नहि आइ हमरा सङ्गे किछु भेल हेँ अगिला दिन किछु बढ़िआँ कऽ सकै छी एहिसँ बढ़िआँ हम कऽ सकै छी एहिसँ बढ़िआँ किछु खे खेला सकै छी हारनाइओ एगो हारनाइओ एगो कला छै हारलाके बाद जे अगर खुद ही जीतलए जितनाइ एगो ओहिसँ आनन्दित मात्र मिलै छै हारलापर जे सीख मिलै छै वएहके अपन जीवनमे उतारिकऽ अपन खुशीसँ अपन जीवनके उतारिकऽ अपन जीवनमे उतारिकऽ ओकरा खेलेलाक जीवनमे उतारिकऽ ओकरा बढ़िआँसँ ओकरा सहयोग केनाइ ओ गलतीके सुधारनाइ जीवनमे सबसँ बढ़िआँ काज छलै किरकेटमे ओ बहुत उपयोग करै छलै यहाँ जतेक हारै छलहुँ ओहिसँ हमरा सीख मिलै छलै हम चाहे सोचै छलहुँ हमरा ई एगो सही छलै हमर हारलिए हमर ई गलती छलै हम अपन गलतीके ढुँढै छलहुँ कोन गलतीसँ हारलिए हम गलती जखन मिलै छलै बहुत सारा प्रयास करै छलहुँ बहुत मेहनति करै छी एखनहुँ हमरा मोन होइत रहैए किरकेट खेलाइके लेकिन प्रेशर होइत रहै छै पर एखनहुँ हम जादातर अपन दोस्तसभसँ खेलाइलए चलि जाइ छी तहनो हमरा बहुत मोन होइत रहैए खेलाइके जादातर गेला अएलापर बहुत बिहारमे एतऽ ओतेक खेलकूदके बहुत अथी नहि देल जाइ छै मान्यता नहि देल जाइ छै एतुका लोकके ओतेक शिक नहि देल जाइ छै बिहारके शिक खेलमे बहुत आगाँ नहि जा पाबै छै ओहि दुआरे बिहारके खेलाड़ीसभ आगाँ जाइ छै तऽ ओकरा ओतेक इज्जति नहि मिलै छै हमरा हम तऽ बाहरमे रहै छलहुँ हम किरकेट खेलाइत रहै छलहुँ गेल रहौँ जे चण्डीगढ़ गेल रहौँ खाली किरकेट खेलाइत किरकेट खेलैलए चण्डीगढ़ गेल रहौँ ने तऽ ओतऽ हमरा दोस्तसभ सङ्गे रहौँ तऽ हमरा ओतेक इज्जति नहि देल जाइ छलै हम बढ़िआँ खेलाइ छलहुँ टीममे लेकिन हमरा पैरवीके कारण किछु दिक्कतके कारण हमरा ओतऽ नहि सेलेक्शन भऽ पेलै एहि दुआरे हमरा बहुत दिक्कत भेल हँ हमरा होइ छलै जे अपने हम एहिसँ किछु कऽ सकै छी लेकिन नहि भऽ सकल हमरा हमरा आइ बड़ दुख होइए हमरा होइए एखनहु हम किरकेट खेलौँ लेकिन घरक तऽमा घरके तनावके कारण हमरा आब नहि होइत रहैए